دہلی میں ایک دو بڑی جماعتیں ہیں اور سیاسی تنظیمیں ہیں جو دہلی میں قائم ہیں جیسے كہ سب سے بڑی جو پارٹی ہے سیاسی جماعت ہے وہ ہے عام آدمی پارٹی اور اس كے جو نظریات اور ایجنڈے ہیں وہ یہ ہیں كہ پڑھائی كو تعلیم كو آگے بڑھایا جائے اسكول كالجز زیادہ كیے جائیں لوگوں كو پڑھائی كی طرف بلایا جائے تعلیم دی جائے اور جو بھی جو لوگ دوسری طریقے سے پریشان ہیں دقت ہیں ان كو ہاسپٹل كے ذریعہ ان كو سہولت دی جائے اور لوگ بہ آسانی اپنا علاج كر سكیں غریب لوگوں كو زیادہ پریشانی نہ ہو ان كی پیسوں كی جو پریشانی ہیں یا پھر دوسری غریبی غریبی كی وجہ سے ان كی دقّتیں آتی ہیں تو ان كو ان كی پریشانی حل كی جائیں اور دوا بہ آسانی دی جائے ان كا علاج بہت آسانی سے ہو ان كے بچّے گورمنٹ اسكول میں پڑھ سكیں ان كو كسی طرح کی کے پیسوں كا سامنے كی وجہ سے پیسوں كی وجہ سے ان كی پڑھائی نہ ركے اور اس طریقے سے ان كے یہ خاص ایجنڈے ہیں خاص كر كے اسكول كالجز وغیرہ روڈ ہوں صفائی ستھرائی ہو اور ہر طریقے كی جو خاص ایجننڈے ہو سكتے ہیں ایک سیاسی تنظیم كے وہ سب سے اچّھے ایجنڈے اس كے یہی ہیں كہ اسكول کہ مطلب اسكولوں كو اچھا كیا جائے كالجوں كو اچّھا كیا جائے یہاں زیادہ سے زیادہ اچّھی پڑھائی ہو اور لوگ غریب لوگوں كے بچے پڑھ سكیں ہاسپٹل زیادہ سے زیادہ اچّھے ہوں وہاں پر بہت زیادہ آسانی ہو صفائی ستھرائی ہو صفائی ستھرائی ہو كالجوں میں یا پھر یونیورسٹیوں میں یا پھر ہاسپٹلوں میں ہر طرح كی آسانی اور آسانی دی جائے ان كو اور ہر طریقے سے علاج ممكن ہو تا كہ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں ان كو یہاں وہاں بھٹكنا نہ پڑے اس طریقے سے اپنی جو ان كے ایجنڈے ہیں وہ ان كو بیان كرتے ہیں